औ आं दखानावनो दङ साइखेल आथ' मोजाङानोजोब गासैबो गोदान गोदान अ साइखेल आथ' गियार गोनां दङ इलेक्ट्रिक साइखेल दङ साइखेल फिसा दङ लेदिस दङ लेदिस साइखेल गियारगोनांफ्राथ' सात हाजार आड हाजार दस हाजार बिदि थाङो आरो

दामफ्राथ' बिदि बांद्राया बयनाबो बिदिनोखा एसेसो खम खालामजागोन आरो फैनानै नायफैदो बबेखौ फसायो एसे खमायजागोन खमायजागोन जोंहाबो एसे लाब थायानालाय एसे ए खमायजागोन नायफैदो बबेखौ फसायो माबायदि साइखेल खौ नांगौ लेदिस दङ साइखेल गिदिर दं दखाना थायो साइखेल आ गथ'फोरनि उन्दै बेसे गिदिर मोनगोन होनबा

मोजां मोजां दङ लांफैबानो जाबाय आबै मोजां मोजां दङ औ दखाना सानफ्रामबो खुलायानो थाखायो आरो

दाख्लै फुजा दंमोन नालाय न'आव ओंखायनो बन्द' खालामदोंमोन आरो

दङ साइखेल आ दङ मोजां मोजां दङ लांफैनो हागोन दे फैबानो जाबाय